नमस्ते मैडम क्या काम है बताइए जी जी मिल जाएगा अभी आठ बज रहा है नौ बजे एक घंटे बाद पहुँचा देंगे नौ सौ रुपये का पड़ेगा एक बाटला जी जी डिलीवरी चार सौ रुपये है नहीं नहीं जितना बाटला रहेगा सबका मिला के ऊर सौ रुपए लगेगा जी जी मिल जाएगा कितना वाटला चाहिए कल

कितना गैस चाहिए पूरा जी जी चार मिल जाएगा यही हम पूछ रहे थे कोई आएगा लेने कि पहुँचाना पड़ेगा जी जी नौ बजे तक पहुँचा देंगे हमारी दुकान बंधुआ में है बंधुआ में है एक मेडिकल इस्टोर है उसके बग़ल में जी जी और किसी को गैस चाहिए तो बता दीजिएगा कि ले मिल जाएगा आपके वहाँ जी

मिल जाएगा मिल जाएगा जी नहीं नहीं आपको सही सही सही सही मिल जाएगा बाटला एक दम भरा हुआ बाटला मिलेगा आधा बाटला नहीं रहेगा गैस की चोरी नहीं होती हमारे यहाँ

जी जी बताइए सही गैस क्यों नहीं देंगे हमारे यहाँ तो सही गैस देंगे बहुत से गैस जाते हैं गली घरों में एक गैस का रुपये होगा आपको कितने गैस चाहिए कम हो जाएगा ऐसे तो साढ़े नौ सौ का एक बाटला है लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा कुछ पचास रुपये कम हो जा रहा है ना सीधे सीधे आपका अगर आप ज़्यादा बाटला लेंगे तो ज़्यादा कम हो जाएगा जी जी पहुँच जाएगा नमस्ते नमस्ते